हमारे क्षेत्र में अलग अलग मौसमों में अलग अलग मौसम रहता है जैसे गर्मी के मौसम में गर्म हवाएँ चलती है सर्दी के मौसम में ठंड हवा बहती हैं बारिश के मौसम में बारिश होती है पतझड़ के मौसम में पतझड़ का मौसम का मौसम हो अगर पतझड़ के मौसम में क्या रहता है जैसे पेड़ के पत्ते का झड़ना कुछ समय में कुछ वर्ष कुछ वर्षों में ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है जैसे सुबह सर्दी के समय में बारिश का होना बारिश के समय बारिश का ना होना ज़्यादा गर्मी का पड़ना इससे कोई इससे हमारे फ़सलों को प्रभावित हमारे फ़सलों को प्रभावित भी कर रहा है और लोगों में भी परिवर्तन देखे जा रहे हैं कुछ वर्षों में लग रहा है जैसे प्रकृति इसमें छेड़ छाड़ हो रहा है जैसे भारी उद्योगों का प्रबंधन हो रहा है भारी मात्रा में गैसों का उत्सर्जन हो रहा है जिससे हमारे प्रकृति में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है और पर्यटन दिखा जाए जैसे सर्दी के मौसम में सर्दी के मौसम में काफ़ी बारिश का होना और वह बारिश के मौसम में बारिश का बहुत देरी से होना जिससे हमारे फ़सलें भी प्रभावित होती हैं और लोगों में भी इसका परिवर्तन दिख रहा है लोगों के तमाम तरह की बीमारियों का फैलाव हो रहा है और लोग काफ़ी बीमार भी हो रहे हैं यह हमारे यह ऐसा यह हमारे ऐसा लग रहा है जिससे हमारे प्रकृति से छेड़ छाड़ की जा रही है छेड़ छाड़ हो रहा है जिससे इसका इसका परिवर्तन देखा जा सकता है इसका परिवर्तन यही है कि जिससे बारिश के मौसम में सूखे का पड़ना और सर्दी के मौसम में बारिश का होना पहले तो ऐसा नहीं होता था पहले सर्दी के मौसम में सर्दी पड़ती थी और बारिश के मौसम में बारिश होता था गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ता था लेकिन यह गर्मी पड़ती थी वैसे गर्मी का मौसम आने के बाद गर्म ज़्यादा गर्मी ज़्यादा पड़ती है गर्म हवाएँ चलती हैं जिससे हमारे शरीर पर काफ़ी जिसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है और बारिश के समय में बारिश ना होना इसका का इसका भी कारण है प्रकृति में परिवर्तन और सर्दी में बारिश का होना इसका कारण भी है प्रकृति में छेड़ छाड़ जिससे बारिश जिससे बारिश असमय में हो रहा है पहले ऐसा नहीं होता था जैसे भारत क्षेत्र में कभी कभी सूखे सूखा पड़ जाता है सूखे का पड़ना बारिश के मौसम में बारिश का न होना इसका सबसे बड़ा लक्षण यह है कि दिखाता है कि प्रकृति से किसी भी प्रकार का छेड़ छाड़ हो रहा है ऐसे वनो का कटाव हो रहा है पेड़ पेड़ पौधों का कटाव हो रहा है इससे इसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है और इसका प्रभाव हमें देखने को भी मिल रहा है जैसे देखने के इसमें ये मिल रहा है जैसे बारिश के मौसम में बारिश नहीं होती जैसे में सुखे का प्रभाव होता है और जैसे सर्दी के मौसम में पहले बारिश नहीं होता था बहुत कम मात्रा में बारिश होती थी लेकिन अब इस समय सर्दी के मौसम में भी बारिश होती है और गर्मी के मौसम में तो हवाएँ पहले गर्म हवा गर्मी के मौसम पहले कब गर्मी पड़ता है लेकिन अब इसमें गर्मी में जो तापमान है तापमान का बढ़ना भी प्रकृति में परिवर्तन का सूचक है